नै माथो इन्दियान गेसआलाय माबा गेससो मोनामला बायो अन खालामलानो मोनामो ओमफ्रायो दाना बै हरग्रा एजेन्टफोरनियावहाय लायनानै सोंबा माबा जेबो जाया जेबो नङा होननानै बुङो ओमफायो न'आव लाबोनानै अन खालामबा मोनामो बेरफुनो बेरफ्रुहां माबा जाहांहांसो मोनलायलासै आङो थिंखिखौनो बाहायनोनो ओमफ्रायो दा थिंखिखौ लायाबाबो अरखौबो सुनो बायो ओमफाय अर सुनानै संनानै संनायसो जालायलांबाय गेसआनो मोनामनायानो अधोरज' जालांबाय अन खालामनो हाला दा बेखौ मा खालामनांगौ जाखो बिदिखौलाय बिदि मोनामनाय गेसखौ जेबो बाहायजेन बाहायनोनो गिथावथावसो जालांबाय